भले ही कपड़ों का बत बड़ा बजार है रेडीमेड कपड़ों का फिर भी लोग बुने हुए और हाथ से बने हुए कपड़ों को ज़्यादा पसंद इसलिए करते हैं क्यूँकि जो उसमें कपड़े की क्वाल्टी होती है वो बिल्कुल अलग होती है और हाथ से बना हुआ हो और बुना कपड़ा जो होता है वो व्यक्ति के शरीर के बिल्कुल हिसाब से बना होता है न तो ज़्यादा ढीला होता है न ज़्यादा टाइट होता है बिल्कुल फिटिंग के हिसाब से बना होता है और रेडीमेंट कपड़ों में क्या है या तो कभी इस्माल साइज में आ जाएगा छोटा होगा कपड़ा या कभी ज़्यादा बड़ा होगा जिसको हमें बाद में दोबारा कटिंग करा कर फिटिंग करा के पहनना पड़ता है

फिटिंग कोई यह भी न हो गरंटी नहीं होता कि नहीं कपड़ा कभी फिटिंग कराने जाओ तो छोटा हो जाता है तो इसी को मध्य नज़र देखते हुए काफ़ी लोग बुना हुआ कपड़ा और ज़्यादा पसंद करते है बल्कि रेडिम रेडीमेड कपड़े से रेडीमेट कपड़े में क्या होता है एक तो साइज का प्रॉब्लम होता है फिर उसके बाद उसका लाइफ भी कम होता है और जो हाथ से बुना हो कपड़ा होता है जो बना हुआ होता है उसको हम अच्छे क्वाल्टी का देखते हैं और उस कपड़े की सॉफ़नेस देखते हैं कितना सॉफ है वो पहनने के लायक है या नहीं है इन सब बातों को देख कर उनको बुनाई करवाकर और कटाई करा कर सिलाई करा कर हम लोग कपड़े पसंद करते हैं जो कि रेडीमेड कपड़ों से काफ़ी बेहतर है इसलिए लोग हाथ से बने हुए कपड़े को और बुनाई किए हुए कपड़े को ज़्यादा पसंद करते हैं